आमच्यां गोंयान खूब अंदश्रध्दा अंदश्रध्दा आसा जशें की काळे माजर गेले की म्हणटा कितें तरी वायट जातलें लोक परततात गाडी घेवन फुडें वचनात तशेंच रातचें कोयर नाखटां कापूंक जायनां म्हणटात कित्याक पयलीच्या जमान्यांत लायट नासताली सो कितें जाताले कितें पडलें सूय बी पडली भांगर पडलें तें झाडू मारुन वतालें त्या खातीर असली अशें अंदश्रध्दा तें दवरतालें